हॅलो आं सांगा मेडम कसलें कसलें आहात हय अनारकली कुर्ता आसा मागीर सायड कट आसात त्या भायर मागीर साडी आसात वायलां आसात तुमका कितें जाय आशिल्लें आं रेंज म्हळ्यार पा प्रायस सेवेन फिफ्टी वयल्यान सेवेन फिफ्टी वयल्यान चालू आसात रेंज तें तुगे वन ठावजन फायव हंड्रेंड पर्यंत आसात हय हय सगळीं सायज आसा स्मोल एल एम एक्सेल डबल एक्सेल तिबल एक्सेल तुमका जाय ती सायज मेळटली जाय ते कलर एवलेबल आसात नीव स्टोक आयिल्लो आसा सद्द्याक दसरो न्ही कलरींग सगलें दसऱ्याचे कलरींग मेळटली काॅटनान बी आसात काॅटनान आसा तें थ्री फिफ्टी वयल्यान रेंज आसा लेगिंग्न्स बी आसात हय हय ना ना फिक्स प्रायस ना टेन पर्संट डिस्कावन्ट आसा हय हय आसा सगलें एवेलेबल आसा हय सगलें एवेलेबल आसा भुरग्याचें खालीं फ्रोक्स फ्रोक्स आसा हय फ्रोक्स आसात आनी टिशर्ट आनीक पोंदाक पेन्ट आसता साडी काॅटन आसा हय ना स्टोक आयिल्लो आसा थोडो थोडो येवचो आसा थोडो मागीर येतलो सद्या वायलां आनीक साडीच आसात दसऱ्याचे खातीर आयिल्ले आसात सगले कलर आता न्ही हय हय जाय तशें आहा काॅटनांतल्यान आसात आं साडयो सगल्यो काॅटनांतल्यान आसा अशीं सिल्क होय सिल्क बीन अशी चड हाडना हांव कित्याक ती चड खपनांत काॅटन मात्शी चड आस वतात हय हय ठावजन वन ठावजन टू हड्रेंड वन ठावजन फायव हड्रेंड हय हय हय हय वीथ ब्लावज पीस आसा हय वीथ ब्लावज आसात आनीक तुगे सेपरेटूय बी ब्लावज जाय जाल्यार तेयीय बी मेळटले म्हळ्यार डिजायनाचे तें हन्ड्रेड वन ट्वेन्टी वन थटी वन फोर्टी अशें करन आहात वन मिटर एटी मिटर हय हय तें सगलें आसा हय हय भुरग्यांची सगलें आसा म्हळ्यार पेन्टी ब्रा सगले आसा हय आं आं हां बरें